हमारे घर में ढेर सारा पक्षी आता है जैसे उसको आकर्षित करने के लिए जो है दाना डालते हैं जैसे चावल हो गया छोटा छोटा चावल टूटा हुआ इसके बाद गेहूँ का दाना इसके बाद जो है उसको पानी दे आए देते हैं रख देते हैं घर आने में ढेर सारा पक्षी तो नहीं आ पाता है लेकिन कौवा हो गया मैना हो गया गौरैया हो गया कबूतर हो गया ये सारा पक्षी आ करके अपना ये चारा चुन लेते हैं यही अगर बगीचा में देते हैं तो बगीचा में ढेर सरा जो है पक्षी आ जाता है कौवा मैना के साथ या बगुला हो गया और भी पक्षी आते हैं जैसे कि हो गया शुतुरमुर्ग ये वन वनमुर्गी उसको बोला जाता है वनमुर्गी जो जंगल में रहता है वो मुर्गी आ करके खाते हैं और उस वहाँ जो है नली नली या पोखर जो भी होता है तो वो उसमें जा करके अपना वो पानी पी लेते हैं इसके अलावा जो है उसको आकर्षित करने के लिए जो है हम लोग जब खेत में कोई गेहूँ वगैरह बो बुनता है तो उसमें आ करके वो चुन लेते हैं तो उसमें करते क्या हैं कि उसके अलावा जो है ढेर सारा दाना आस पास में खेत के आस पास में छींट देते हैं डाल देते हैं कि आ करके वो दाना चुन ले और खेत में मेरा फसल बचा रहे तो वो सारा कुछ जो सारा पक्षी आ करके चुन लेते हैं तो ये सही तरीका होता है उसको आकर्षित करने के लिए घर आंगन में तो आदमी सब रहने की वजह से जो है बहुत सारा पक्षी नहीं आ पाता है उसको चारा डाना डाल देते हैं कहीं ऐसा च जगह पे जैसे कोई आवागमन ना हो कोई आए जाए वहाँ नहीं तो वो आ करके जो है अपना चारा चुन लेते हैं इसके बाद जो है पानी रख देते हैं बगल में प्लास्टिक का हो या थाली वगैरह कुछ भी ऐसा बर्तन तो उसमें हम वहाँ जा करके रख देते हैं तो वो क्या होता है चारा ले करके चुन करके वो जो है पानी पी लेते हैं इसके अलावा जो है हम लोग जो है रास्ता पर भी जे वो अगर कोई सामान ले जा रहा है दाना वगैरह गिर गया तो वो सभी अपना चारा वो चुन लेते हैं तो इस तरह के ऐसे आकर्षन बहुत सारा हो जाता है तो ये जो है इस तरीके से अच्छा मतलब पक्षी आस पास में देखने को मिल जाते हैं तो इसमें जो है अगर चना चारा डालते हैं तो वो ज़्यादातर आता है अगर ज़्यादातर आता है अगर आज डालेंगे तो फिर कल भी आएगा परसों भी आएगा डेली डेली वो आते रहते हैं तो ये देखने में घर आंगन में तो सुहावन लगता है पक्षी आ जाने से हमारे वातावरण में बहुत सारा जो है ना अच्छा वातावरण में हमको देखने को मिलता है